औ हेल्ल' औ खोनाबाय दा ए मा खालामदों जोंनिया थोद जोङो बांसिन माबाजोंसो थाङो विंगारजोंसो बेनिफ्राय बे गेलेफु बासआ फैयो फैनाया आदथा बायदिआव खारो गेलेफु बासा आदथा बायदिआव फैयो आरो

मा होनदों बारा खोनाया खोनाया जादों मबाइलानो औ सान्टिपुरनिफ्राय बबेथिं थांनाय होनदों बासआ बे फुङाव माबाया आदथायाव खारोथ' बेनिफ्राय फैफिननायाव माबायाव बार'थायाव फैफिनो खोमा बेनिफ्राय आरो बेलासि टिनटासोआव फैयो बिदिनो थांलाय फैलाय खालामबाय थायो आरो नों बबेयावबा थांनो ओंखारदों नामा दासान्दि दे होनबालाय दोन्थ'नोसै